हैल्लो हैल्लो केह् हाल ऐ थोआढ़ा केह् हाल ऐ थोआढ़ा सेवा गै करनी ही यरो असें डाईनिंग टेबल बनाना हा तुस फ्री कैलूं होन्ने तुस साढ़े घरे आना घर दिक्खना हा तुसैं फ्ही कुत्थै लगदा डाईनिंग टेबल किन्नी जगह होनी पूरी मतलब किन्नी जगह कवर होनी अच्छा तुस इसलै कुत्थे लग्गे दे तुस अच्छा मिगी सनाई ओड़ो आं तुस इं'या मतलब किन्नी लकड़ी लग्गी जाह्ग कोई कोई निं तुस आयो फ्ही साढ़ै दिक्खी लैयो इं'या दिक्खो आं अजकल्ल चला दे निं जेह्ड़े नमें नमें जियां अजकल्ल चले आं ओह् आह्ला अच्छा ओह् बनाई ओड़गे तुस ओह् आह्ला कोई निं दिक्खे में डिजाईन अच्छा ते और और केह् इं'या तुस और बनाने कुसे लोकैं घर नेईं और तुस इयै थोआढ़ा कम्म गै इयै तुस इयै कम्म करने बा तुसैं इं'या डाईनिंग टेबल बनाये लोकें दे घरैं हून तक हां अच्छा तां ठीक ऐ अच्छा अच्छा तां फ्ही अं'ऊ तुसें कोई दो त्रै दिनें तक करगा फोन हैनी अच्छा चलो ठीक ऐ फ्ही तां ठीक ऐ ठीक ऐ